हैलो हैलो हां जी

हां जी

साढ़े उत्थें गौंड बगैरा बी बड़े लभदे कठुआ आह्ली साईड ते बाकी जड़ी बूटियां बी तुसेंगी दस्सगे बॉर्डर लाकै ई ते बड़ी लब्भी जानियां थुहानू आं जी होर बी आं जी होर बी बड़ी जगहा ऐ ते कोई चक्कर निं सानूं पूरा घुमाई ओड़गे एह् ठीक ऐ